कार्रवाई हमर पिछला आर्डर दोहराउ परिदृश्य अहाँ पहिने डिश मंगौने रही जे अहाँकेँ नीक लागल आ ओही रेस्टोरेंट सँ फेरसँ ऑर्डर करय चाहैत छी